हेलो माछ दोकानवाली बोलै छिए माछ बिक हँ तऽ कइसे रेट आओर हइ मछलीके कोन कोन मछली अहाँके पास हइ तऽ कइसे रेट दै छिए रेट कइसे दै छिए हुँ रुपचन कइसे दै छिए अच्छा आओर एगो कोन कहलिए बुआरी कइसे ओ आओर अथी कइसे दै छिए गरै मछरी

हुँ बड़ महगा बतबै छिए मछरी सबके दाम हुँ हुँ हुँ हुँ वएह से रेट महगा कएने छिए नहि कम नहि करै केहन हइ रुपचन हइ एक सओ साठि अहाँ हदे बतबै छिए हुँ हँ इहो बात तऽ ठिके कहै छिए ठीक हइ तऽ राखू